नमस्कार सर मैंने आज जोमैटो से खाना ऑर्डर किया रहा हो मेरा आई डी नंबर पाँच चार तीन दो एक है और अभी तक के मेरा जो आर्डर है वो घर तक के पहुँचा नहीं है और मैं डिलीवरी बॉय को कॉल कर रहा हूँ तो वो भी कॉल उठा नहीं रहा है आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वो डिलीवरी बॉय कहाँ तक के पहुँचा हो मेरा आर्डर कब तक की घर पहुँच पाएगा जी मेरा नाम यश तिवारी है यश तिवारी के नाम से आर्डर किया गया है और मेरे को आधा घंटा करीब हो चुका है ऑर्डर निकले आर्डर किए लेकिन अभी तक के उसका कोई भी फोन नहीं आया है और नहीं मैंने मेरे तो तरफ से जो फोन किया गया है उसका कोई आंसर किया गया है और न उठाया गया है फोन तो वो ही बस मैं अपने ऑर्डर की थोड़ा जानने के लिए की मेरा ऑर्डर कितनी देर में आएगा इसको पता करने के लिए आपको कॉल किया हूँ

सर एक्चुअली मेरे को कहीं बाहर भी जाना है उसके कारण मैं लेट हो रहा हूँ तो ज़्यादा लेट होने के बाद में ऑर्डर पिकअप नहीं कर पाऊँगा अपना इसलिए आप जल्दी से जल्दी जितनी देर में पहुँचवा सकते हैं तो पहुँचवा दीजिए नहीं तो मैं आर्डर कैंसिल कर दूँगा